जय झूलेलाल असां सिंधी नुस्खनि ते ॾाढो ई विश्वास कंदा आहियूं जीअं सर्दी खासी या बुख़ारनि लाइ असांजा वॾा असांखे चवंदा हुआ की हैड्र माखी अदरक जी रस ऐं माखी ऐं काड़ा ठाहे करे पियो ईअं ई मां पंहिंजे ॿारनि खे सर्दी खांसी थियण ते आहे न हेड्र माखी ऐं अदरक जो रसु माखी ऐं काड़ा ठाहे करे पिआईंदी आहियां जीअं काड़ो ठाहिण में असां अदरक लौंग कारा मिर्च हे विझी करे टहिकाए करे पीआईंदा आहियूं पर ॿ ॿारनि खे सवाद जे अनुसार हुनमें माखी अऊं गॾु विझी करे मां पंहिंजे ॿारनि खे ॾिंदी आहियां अगरि उहे उन काड़नि मां ठीक न थींदा आहिनि हिननि नुस्कनि खां ठीक न थींदा आहिनि पोइ ई असां डॉक्टर वटि वेंदा आहियूं